हैलो हम कल्याणी बाजै छी हम दरभङ्गामे सोलह मार्चके हम एगो गाड़ी मँगेने छलहुँ की ओ हमरा दुबारा मिलि सकै छै